हलो नमस्ते जी बताइए आपको क्या काम था

जी तो आप इतनी जल्दी ई कैसे मतलब कि हम आपको दे सकते हैं सर्टिफ़िकेट क्योंकि अब ये सीज़न जब चल रहा है इसके बीच से तो हम आपको दे नहीं सकते हैं क्योंकि जब ये सीजन जी जी जी मैं सम जी जी मैं समझ रही हूँ जी लेकिन मेरी भी नहीं मेरी भी तो मजबूरी समझिए कि हम ऐसे आपको सीजन के बीच में कैसे दे दें सार्टिफ़िकेट उसके लिए बहुत ज्यादा करना होता है न जी नहीं हम समझ रहे हैं आपको लेकिन ये आप बीच से बिल्कुल सीज़न के बीच से बिल्कुल बता रहीं हैं तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है उसके लिए आपको बहुत सारी एफ़िडेफ़िट भी बनेंगे और ए जाना पड़ेगा आपको एफ़िडेफ़िट बनवा के लाना पड़ेगा वो लगेगा इसके लिए तो आपको फिर बहुत काम करना पड़ेगा ऐसे कैसे आपको हम दे दें हं जी मैं सम हाँ जि जी समझ रहे हैं लेकिन आप भी इस्कूल के रूल्स समझिए जो मतलब कि रूल्स होते हैं इस्कूल के वो ऐसे कैसे हम छोड़ के आपको मतलब आपको दे दें सार्टिफ़िकेट उसमें भी बहुत करना होता है न तो आप भी तो मेरी बात को समझिए आप या फिर कुछ सर्टिफ़िकेट ओकेट बनवा के लाइए लगवाइए तो फिर हम कुछ सोच भी सकते हैं ऐसे कैसे हम आपको सीज़न के बीच से सर्टिफ़िकेट दे दें बनवा के तो हमें भी जवाब देना पड़ता है ऊपर कि हमने कैसे बीच से दे दिया तो औ फिर आपको भी ये बनवाना पड़ेगा फिर उसके बाद लगेगा उसके बाद फिर आपको कहीं हम मिलेगा जी जी हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं जी जी समझ गएँ आपकी परेशानी को जी जी समझ रहे हैं हाँ हम कोशिश करते हैं आपकी कि आपकी बात को रखी जाए हम आपकी बात को सर तक पहुँचाएँगे कि आपको क्या क्या दिक्कत है तो फिर जैसा सर बताएँगे आपको आँ तो फिर वैसा हम बताएँगे आपको फिर हम हम नहीं समझेंगे आपकी परेशानी फिर कौन समझेगा ये तो इस्कूल को समझना ही होता है हाँ जी जी जी जी बिल्कुल हम आपके वो सबसे पहले ही आपकी प्रॉब्लम को रख देंगे हम सबसे पहले आपकी बात को पहुँचाऍंगे सर तक फिर जैसा वो बताते हैं जी ठीक है ओके थैंक यू